हँ हमे गेल छी हमरा गामके बगलेमे कारूबाबा अस्थान अइ बहुत यादगार अइ बहुत बढ़िआँ अइ बहुत दिनसँ ओकर पूजा पाठ होइ रहल छै हुनका पहिले जे छै से छोटे मोट मन्दिर रहै आब नया मन्दिर बनल अइ बहुत बढ़िआँ बनल अइ हमरासबके जे छै से ओहिपर जाइ छी देखैलए पूजा पाठ करैलए दूध चढ़बै छी चावल लऽ कऽ जाइ छी जब गाइ भैँस अगर यदि ओहि लऽ कऽ गछल रहै छै तऽ जाकऽ धिआन करै छी खीर चढ़ाबै छी ओतऽ दूधके खीर चढ़ाबैए आओर वहाँ जे छै से सीढ़ी बढ़िआँ बनल हन चारू बगल चढ़ै छी घुमै छी हमरा आआरेके डर नहि लगैए कोनो भी सीढ़ीपर कहीँ भी जाइ छी हमरासबके डर नहि लगैए बहुत अच्छा अहि गामके बगलमे बहुत बढ़िआँ अइ ओहि जगह हमरा डर आओर नहि लगैए किछु जाइके बाद सीख मिलल अइ ओहिपर चढ़ि सकै छी घुमि सकै छी कारूबाबाके उपर कारूबाबा बहुत बढ़िआँ अइ सबदिनसँ ओहिठाम मन्दिर अइ कारूबाबाके पूजा बड़ बढ़िआँ होइए